आमचें क्षेत्र आमचो गांव आनी आमचो वाठार हो पुरायपणान संस्कृतायेंत भरिल्लो आसा जाणट्या लोकांनी ही संस्कृती हें दायज आयज मेरेन टिकोवन दवरिल्लें आसा प्रत्येक गांवांत अशे कितलेशेंच संस्कृतीक पण पंगड आसात ज्या पंगडा कडेन केन्ना केन्ना मेळप जाता तांचे कडेन संवाद सादप जाता आनी जे संस्कृती जी आसा तांचे भितर तांचे मदलें म्हायती जाणून घेवपाचो खूब यत्न आसा